हॅलो आं हॅलो खंय पावलेय तुमी तिसकार न्हय आज आज आं हां न्हय तिस्कावयल्यान येता आसतना न्हय आज न्हय हॉटीकल्चरांतल्यान एक दोन चुडयो न्हय मेथीच्यो हाड आं आनी येची मांव आनी मांय दनपारां जेवपाक येवची आसा न्हय आनी तशेंच आमकांय न्हय कितें कितें न्हय एक कोतंबीर एक पाव किलो हर हरवी मिरसांग आनी एक दोन किलो कांदे दोन किलो बटाटा अशे हाडात आं हां ताका

तांकां फोन करून आदीच आदीं यो कित्याक मागीर पावस हय हय आपयतां फोन करतां हां आं हां आं हां आपयतां आपयतां आं बरें बरें आं बरें बरें आं आं हय आं आं आनी पावस बी पडत जा आज आज हांवें इडली आनी सांबार केला आनी चटणी

आं हय हय हाडा हाडा हय हय हय कोथमीर बी आनी आनी कितें तरी भाजी मेळत न्हय ती बी हाडा आं गोडशे आज हापूस आंबे आयल्या न्हय ते आमी आमकां आम रस पुरी करूया आं हय

हय हय बाकी सगळें आसा सामान हय हय हय हय